आमकां उदकाची गरज आसा म्हण गोवोरमेंट आमकां उदकाची फेसिलिटी आमच्या घरां लागीं पावयता आम म्हाका बील भरपा गेल् फुट गेल्ल्या त्या म्हयन्याक बील भरपाची आडखळ आसली म्हणून हांवें तें भरूंक ना ताका लागून म्हाका हे म्हयन्याचे आनी पयलींचे म्हणून बील चड जाला ताका लागून हांवें आतां ते प्लॅन करपाक ऑथोरेटीक मेळपाक थारायलां आनी म्हजे प्रोब्लेम कितें तें सांगपाक ता तांचे लागीन सोल्यूश प्रोब्लेम सांगून तांचें लागीं सोल्युशन घेवपाचें तारायलां आनी तें कितें सांगता तें पळोवन तांचें लागीं बरोवन घेवन बील कशें फारीक करपाचें तें प्रोब्लेम सोल्व करून तांचें लागीं बरोवन घेतलें